جی میں فوٹو کھینچتی بھی ہوں اور کھنچواتی بھی ہوں اور مطلب جیسے نئے نئے جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر کھینچتے ہیں اور کھنچواتے ہیں پھر اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بھی بناتے ہیں اسنیپ چیٹ سے کیمرا سے ویڈیو سے تو ان سب چیزوں کے ذریعے سے مطلب فوٹو کھینچ کر یا ویڈیو بنا کر انسٹا گرام پہ ڈالتی ہوں فیس بک پر ٹویٹر پر ان سب چیزوں پر ڈالتی ہوں اس سے بہت زیادہ لائکس بھی ملتے ہیں